ہندوستان کے بہت فیمس شاعر راحت اندوری صاحب کا میں بہت بڑا فین تھا ان کی آواز ان کی آواز مجھے بہت بڑھیا لگتی تھی ان ان کی شاعری میں جو دم تھا وہ بہت اچھا تھا میرا ایک سپنا تھا کہ میں ان سے ایک بار مل سکوں ان کے انتقال سے پہلے پر ان سے میں آج تک نہیں مل پایا پر میرا ایک سپنا تھا کہ میں ان کے انتقال سے پہلے ان سے مل سکوں میرے مجھے میرے میں ان کا بہت بڑا فین تھا راحت اندوری صاحب کا ان کی شاعری سیدھے دل کو چھوتی تھی ان کی شاعری اتنی اچھی تھی اتنی مصروف تھی ان کی شاعری دل کو چھوتی تھی ہمارے ہمارے میرے گھر والوں کو بھی بہت اچھے اچھی لگتی تھی ان کی شاعری میں جس کو بھی سناتا تھا وہ بولتے تھے کہ ہاں یہ شاعری بہت بڑھیا ہے میں ان سارے میرے دوستوں کو میرے گھر والوں کو ان سب ان کو ان سب ان کی شاعری بہت بڑھیا لگتی تھی مجھے زندگی میں ایک بار ان سے ملنا تھا ان کے انتقال سے پہلے اب ان کا انتقال ہو چکا ہے میری ایک بار دلی تمنا تھی کہ میں ان سے مل پاؤں پر اب نہیں مل سکتے تو ان کی شاعری ہی سن لیتے ہیں ان کی شاعری میں جو دم تھا ان کی آواز میں جو دم تھا وہ اب کسی شاعر میں دم نہیں ہے پرانے زمانے کے جو ہمارے انڈین آرٹسٹ تھے انڈین شاعر تھے ان میں بھی شاید ہی ایسے دم ہو ان کی آواز میں جتنا راحت اندوری صاحب کے شاعری میں دم تھا میں ان کا بہت بڑا فین تھا ایک بس ایک ہی تمنا تھی میری کہ ان کے انتقال سے پہلے کبھی ایک بار ان سے مل پاؤں پتہ نہیں شاید اب تو وہ ہو نہیں سکتی کیوںکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے پر بس ایک تمنا تھی کہ ان سے ایک بار مل پاؤں ان کے انتقال سے پہلے